गीत गावचे पयली आमीं गिताची चाल समजोन घेवंक जाय तेचे हावभाव समजोन घेवंक जाय आनी तेचे राग समजोन घेवंक जाय समज एक गीत दुख्ख भावांत आसा या तेचे शब्द तेचे दुख्ख भावांत आसात जाल्यार आमकां ते गीत खोशयेन गावोंक जायना ते गीत आमकां दुख्ख रागांत गावोंक जाय आनी आमकां आमचो आवाज सुद्दां व्ह जाय थंयच व्हड करूंक जाय आनी बारीक करूंक जाय नाका थंय व्हड करूंक जायना जशें की दुख्ख गीतांत आमकां आवाज बारीक करूंक जाय पर खोशये गीतांत आमकां आवाज व्हड करूंक जाय आमी आमी आम आमचो आवाज कंट्रोलांत दवरुंक जाय आनी खंयसरूय आमचो ताल शेणोंक जायना ताल आमकां सांबळोन दवरुंक जाय